हैलो आहो तुस कौन बोल्ला दे अच्छा अच्छा अच्छा उ'नें सनाया तुसें ई मेरे बारे च अच्छा अच्छा फ्ही ते ओह् ते तुसें बिलकुल सच्च सनाया मड़ो अच्छा हां सनाओ तुसें कनेहा घर चाहिदा मतलब डबल स्टोरी सिंगल स्टोरी कमरे किन्ने केह् डिमांडां न थुआढ़ियां अच्छा सिंगल स्टोरी बी चली जाग जां डबल गै चाहिदा इक घर ऐ हा में तुसें सनाना ओह्दे च ना दो कमरे इक लाब्बी किचन ते कन्नै बाथरूम न लेकिन ओह्दे च स्यापा इ'यै कि ओह् रोड़ साइड नी ऐ हां इ'यां मतलब गली दे बिच्च ऐ म्हल्ला म्हल्ला बी ठीक ऐ थोआढ़े जेह्ड़ा ओह् घर ऐ ओह्दे सामने लक्ष्मी माता दा मंदर ऐ कन्नै उत्थे उत्थे मतलब कन्नै गै पार्क बी ऐ इ'यां कोई गल्ल नी लोक बी शैल न उत्थे दे में बी काफी चिर उत्थे रेही आया पैह्ले जेह्ड़े बड़ी पैह्ले रेही आया हा होर हां इक ऐ ओह् आक्खा दे उ'नें ना ओह् घर मतलब त्रीह् लक्ख धोड़ी गै बेचना ओ कि के उ'नेंगी ना पैसे दी बड़ी जरूरत ऐ ना उ'नेंगी होर उं'दे घर जुड़े दा ब्याह् ते उ'नेंगी उत्थे तां ओह् म'न्ना दे नी ऐ होर बी मिकी कोई घर बेचने लेई आक्खा दा ते ओह् आक्खा दे त्रीह् कोला थोह्ड़ा बी घट्ट नी करना ते ओह् थोह्ड़ा मैंह्गा गै पौना तुसें हां ठीक ऐ ठीक ऐ में उ'नेंगी ना हून फोन करियै पुच्छनां ना फिर में तुसें सनानां ठीक ऐ तां ओ